जे अस अगर डोगरी कल्चर दी गल्ल करचै ते इक ते सब तू पहले जेहड़ी डोगरी भाषा दी गल्ल ऐ जेहडी डोगरी भाषा ऐ जे कोई आम जेही भाषा नेई ऐ साडे अपने डोगर प्रदेश दी जेहडी अपनी भाषा ऐ ओह् सिर्फ इयां नेई ऐ लोके द्बारा बनाई दी भाषा नेई ऐ भाषै बल्के बड़ी चिर दी चल्ली आर दी ऐ ते इसदा जेहड़ा साहित्य बी जेहड़ा अच्छा बड़ा अच्छा ऐ जेहड़ा दिक्खने सुनने गी लभदा ऐ इस टाइम दे बिच जेहडे़ कवि बगैरा ना ओह साहित्य दे बिच इस टाइम उपर ते एह् जेहड़ी लैग्वेंज ऐ असें अपने कल्चर गी सेलीवरेट करने चाहन्ने ते डोगरी बाकी जेहड़ी लैंग्वेज भाषा ऐ जेहड़ी साढ़ी हिंदी इंगलिश जां कोई बी होर एह् उंदे कोला बी डोगरी जेहड़ी ऐ घट्ट नेईं ऐ डोगरी दा जेहड़ा दायरा ऐ ओह् अपने जम्मू कश्मीर तकर ऐ पर डोगरी दे बिच जिसलै स्हानू चीजां जिसलै डोगरी दी कल्चर होंदे बड़ा सारे डोगरी जेहडे़ डाॅंस होंदे इयां कोई अजै तक डोगरी डाॅंस होई गे इयां गीतडू होई गेआ फुम्मन डाॅंस होई गेआ नाच होई गेआ एह् सारी चीजां साढ़े लोक जेहडे़ मतलब कि डोगरी च अजै बी बडे़ सारे काॅलजें स्कूलें दे बिच सैलीबरेट करदे ना जां कोई बडे़ ज्यादा फंक्शन होन जेहदे बिच डोगरी डाॅंस करने दा उनेंगी मौका मिलदा सढ़े डोगरी जेहडे बडे़ ज्यादा जेहडे़ मश्हूर होई गेदे जेहडे़ किशना कुमारी हुंदियां भाखां होई गेइयां जां फिर गीतडू़ होई गे जां कोई अपने ध्यारें दा होई गे लोहड़ी हिरण नाच ते इस इस स्हाबे दे जेहडे़ नाच न इंदे मतलब कि अपनी परफारमैंस करदे दे पहले दे टाइम लोकें जेहडे़ बडे़ जोरें शोरें कन्नै शुरु करदे हे पर कुछ टाइम तकर गै होआ भला लोकें गी इयां अपने कल्चर गी जेहड़ा थोह्ड़ा इयां पिच्छै छडना शुरु करी दित्ता् पर अज्ज दे टाइम उप्पर सोशल मिडिया लोकें दे सामने आरदा ते लोक इसदे उप्पर बी अपनी बीडियोस बगैरा अपलोड करा दे इयां कोई डोगरी च कोई बलाॅग पाना शुरु कीते दा ते डोगरी च अपनी बीडियोस बना दा मिलदा डोगरी च स्हानू सुनने गी बडे़ जेहडे़ शैल शैल गाने बी जेहडे़ डोगरी सुनने च थ्होआ दे न दे एह् सब चीजां साढ़े कल्चर गी रिप्रजेन्ट करदियां ते एह् स्हानू जेहड़ा इक प्रूफ दिंदियां भला स्हानू डोगरा होने दा गर्व करना चाहिदा स्हानूं एह् नेई सोचना चाहिदा कि डोगरी लैंग्वेज ऐ जेहड़ी ओह् इयां लोके गी में दिक्खे दा भला लोग जेहडे़ डोगरी बोलदे जेहड़े बडे़ शर्मादें न पर डोगरी लैंग्वेज बी कुसै लैंग्वेज कोला घट्ट नेईं ऐ ते इसदे बिच कल्चर दी गल्ल करचै डोगरी च जम्मू च जिन्ने बी ज्यादा जहडे़ अजतक साढ़े संस्कृति जिन्ने बी ध्यार होंदे सब जेहडे़ डोगरी बिच गै मतलब कि मते सारे त्योहार साढ़े जेहडे़ लोग मनांदे जियां लोहड़ी होई गेई लोहड़ी पंजावी च मनांदे पर डोगरी च साढ़े इत्थै जम्मू च बी मनांदे जेहडे़ हिरण नाच करदे हिरणा नाच करिये लोक अपना अपने जेहडे़ डोगरी गाने गाइयै इस त्यार गी जेहडा मनांदे ओह् घरा घरा लोहड़ी जेहड़ी बंडदे लोकें कन्नै अपना ड्रेसअप जेहड़ा कल्चर दा डुग्गर दा ड्रेसअप होंदा सिर्फ सतंरी कलर दी पग्ग बन्नियै चिट्टा पजामां कुर्ता ते लक्कै उपर चुन्नी जेहड़ी गंढ मारी दी ते ओह जेहड़ा साढ़ा डुगगर दा अपना ड्रेस अप एह् साढ़े कल्चर गी रीप्रीजैंट करदा जियां मतलब कि डोगरा ऐ जेहड़ी एह् सरदारे दी जियां पग्ग होंदी जियां इयां डोगरी दी बी चिट्टा पजांमा कुर्ता ते लक्क च इक चुन्नी ब'न्नी दी दे सिर दे उप्पर जेहड़ी पग्ग होंदी एह् डोगरे दी जेहड़ी पंछान होंदी भला एह् इक जोहड़ा डोगरा ऐ डोगरा ते इयै ड्रेसा पाइये साढ़े कल्चर कन्नै उसी साढ़े कल्चर जेहड़ा रिप्रजैंट करदे ते स्हानू अपने आप उप्पर जेहड़ा गर्व होना चाहिदा भला अस इक डोगरे आं सिर्फ एह् नेई सिर्फ डोगरी लैंग्वेंज गी असें पिच्छे नेईं छड्डना चाहिदा अपने जेहड़ी भाशा ऐ उसी फालो करना चाहिदा एह् नेई भला साढ़े जेहड़ा बच्चा ऐ इनें गी सवां शुरु थमां गै और भाशा सिखदे ना पर जेहड़ी अपनी मातर भाशा ऐ जिसी डोगरी भाशा आक्खने इसगी जानना चाहिदा एहदे बारे च पता करना चाहिदा इसदे बिच कि हून ओह् और चीजां पता चलदियां हून डोगरी आसे केंई क्हानियां सुनी दियां केई नाटक सुने दे उसदे बारे च सिर्फ ओहदी जगह बी साढ़े जम्मू बड़ी सारी दिक्खने गी थ्होंदियां हियां जम्मू साढ़े डोगरी दी क्हानी ऐ जेहड़ी ओह् बाबा जित्तो नां दी क्हानी जिस क्हानी दा जानू जममू कशमीर दे शामा चक्क आहली साइड जेहड़ी झिड़ी नां दा स्थान न ऐ ओह दिक्खन ेगी लभदा जेहदे बडे़ सारे दूरा दूरा सिर्फ जम्मू च नेईं पंजाव च बिहार दा हर जिसले हर बारी जिसलै उत्थै मेल होंदी ऐ ते हर दुनिया दे जेहडे़ लोक उत्थै आए दे होंदे ते उत्थै इन्नी सारी जगह ऐ उत्थै रश होंदा ऐ भला उत्थे पैर टकाने दी जगह नेई लभदी ऐ ते सानू उस गल्ल दा स्हानू किन्ना ज्यादा गर्व ऐ होंदा भला साढ़े जम्मू कशमीर दा कल्चर गी दिक्खना ते लोग जेहडे़ ओह् किन्ने दूरा दूरा आवारदे ने ते साडे जम्मू दे जेहडे़ डोगरी सिंगर होंदे जेहडे़ रुमालू राम होर जेहडे़ पिच्छे जेही उनेंगी पदमश्री जेहड़ा आबर्ड थ्होआ उनेंगी किस कम्म उप्पर थ्होआ उंदे कम्म इयां हा भला अपना कल्चर हा डोगरी दा उंदे अंदर डोगरी गी अपनी डोगरी दे बिच ओह् गाने गा करदे हे अपने इस चीज गी उनें फालो कीता ते इस करियै ओह अज्ज इस जगह उपर पछान बनाई उंदी पंछान बनाने दा जेहड़ा उंदा थड़ा ऐ जिस चीजा ने बनाया ओह ही डोगरी के पता होंदा ओह् डेगरी इलाबा कुसे ओर चीजां च करदे ते ओह् इस मुकाम तकर नेई पुज्जी सकदे हे पर डोगरी ने उंहे गी इस काविल बनाई दित्ता भला ओह् अपना जेहड़ा नां हा उपनी जेहड़ी छाप ही उनें पूरे भारत दे बिच लोके गी पता लगा कि जम्मू कशमीर बी जेहड़ा कुसै जम्मू कशमीर दा जेहड़ा इलाका इसदे बिच जेहडी डोगरी भाशा ऐ एह कुसे ओर कोला घट्ट नेई ऐ पहले टाइम उप्पर जेहड़ी डोगरी ही थोह्ड़ी इयां घट्ट जेहडे़ लोक बोलदे हे ते डोगरी दे जेहड़ा कल्चर हे उसी घट्ट मनांदे हे पर अज दे टाइम उप्पर जेहडे़ लोक ना उसी जेहडा बडे़ जोरे कन्नै शुरु कीता दा क्योंकि हर अज्ज दे टाइम उप्पर हर बंदा दे कोल फोन ऐ ते जेहड़ा फोन ऐ एह् इन्ना इक अच्छी उंदे कोल पकड़ ऐ जिस दे कन्नै ओह् अपनी हर चीज गी कंट्रोल करी सकदे क्योकि फोन दे बिच अज्ज दे टाइम उप्पर सोशल मिडिया तुस हर अपना डोगरी दा कटंटेंट कोई थुआढ़ी रिसर्च कोई बी किसे त्यार दी बीडियू बनाइयै तुसें अपने जेहड़ी जागरुक करी सकने जां साढ़े डुगर दे ध्यार ना तुसें सारे इन्ने ध्यारें गी मनाई सकने आं ते इस करियै उस गी फालो करदे न ते ओह् सारे ध्यार होंदे त्योहार होंदे जेहडे़ घ्यारे जिंहे बी होंदे उंहे सारे गी दिक्खदे उंहेगी दिक्खदे भला हां जी एह् करा दे ना ते आसेबी इनें घ्यारें गी जेहड़ा मनाना चाहिदा ते ओ बी उसदे आस्ते त्यार होई जंदी ते अपने घ्यारें गी जेहड़ा मनाने आस्तै चली पौंदे ना इयां साढ़े जेहडे़ डुग्गर दे बिच एह् घ्यार होंदे और साढ़े जेहडे़ बाकी घ्यार बी साढ़े जम्मू कशमीर दे मनाए जंदे न पर साढ़े जम्मू कशमीर दियां और बी होंदे आवली आहला घ्यार होंदा जेहड़ा में पहलें बी गल्ल किती आवंली दे बारे च भला उस दिन जेहडे़ आवंली दी पूजा करदे ते बच्चे मतलब जेहड़ी खिचड़़ी बगैरा जेहडी खंदे और फिर और डुग्गर दे ध्यार लोहड़ी ऐ इक बड़ा मश्हूर ध्यार होंदा बाकी जेहड़े बाकी साढ़े ध्यार संस्कृति ऐ साढ़े डुग्गर दे बिच मनाए जंदे ना ते इंहे ध्यारें गी स्हानू बडियां गर्ब कन्नै मतलब कि साढ़े ओह् करना चाहिदा मतलब कि बाकी बाकी जेहड़ी साढ़ी स्टेटां इद्धर दियां उंदी अपनी इक अलग पंछान ऐ ते साढ़ी डोगरी दी बी नां ओह् अपनी गै इक जेहड़ीअलग जेहड़ी पंछान असें बनाई दी ऐ जेहड़ी डोगरी बिच जेहड़ी डोगरी बिच अच्छा खासा जेहडा सानू कविताएं गजल जा फिर डोगरी गीत जां अज्ज दे टेमें उप्पर जेहड़ा साढ़ा डोगरी जेहड़ा मार्डन जेहड़ा साढ़ा चले दा ओ बी स्हानू डोगरी च सुनने च लब्भा दा ते ओह् सिर्फ जेहडे़ लोग उस टाइम उप्पर जेहड़ा डोगरी दिक्खदे हे भला डोगरी जेहडे़ बोलदे हे डोगरी छड्डन लग्गी पेदे हे पर हून ओह चिजां गी दिक्खियै डोगरी उपर गर्ब करन लग्गी पेदे ते आपू बी डोगरी बोलना शुरु करन लगी पेदे ते सोशल मिडिया च इयै अपनी चीजां ते डोगरी अपनी फिर तू बोलना जेहकी अच्छी खासी शुरु करां दे ते डोगरी अगल पहले टाइम दिक्खेआ जाए ते डोगरी सिर्फ जेहडे़् कुछ लोग बोलदे हे पर अज्ज दे टाइम उपर जेहड़ी उसदी जेहड़ी तदाद ऐ ओह् बडी ज्यादा इयां बधी दी ऐ मतलब कि एहदे कोला दुगनी तिगने लोग जेहडे़ एह् उंहे डोगरी बोलना शुरु कीती दी ऐ ओह् सब एहदे कन्ने गे होए दा क्योकि डोगरी ऐ जेहडी डोगरी अज्ज दे टाइम उप्पर हर स्कूल दे बिच जेहड़ी ऐ सिखाई जंदी ऐ स्कूले आहले स्हानू स्कूल आहले बी ते साढ़े घरे आहले बी स्हानू सिखांदे भला जेहडे़ डोगरी जेहडे़ घ्यार ऐ इनेंगी कियां कियां मनांदे न लोक ते साढ़े जेहड़ी हर घ्यारे च गल्ल डोगरी च मनांदे न अजकल स्कूले दे बिच बी जिसले लोहडी होंदी उसदे बिच बच्चें गी नमें नमें इस टाइम दी ड्रेसा जेहडियां स्कूल च ओह् मगवांदे न क्योकि बच्चे गी जेहडी उंदी सस्कृति ऐ जेहडा उंदा कल्चर ऐ डोगरी च जियां उसदे बारे च सानाय जंदा जियां लिक्खे दा होंदा लोहड़ी दा घ्यार होंदा उस दिन लकड़ी दे इयां इक ट्राइएंगल शेप दा छज्जा बनाइयै जां ते फिर इक इयां ड्रांइग इक हिरण जेहा बनांदे हिरणे दे बिच तिन चार लोहड़ी दा अपना जेहड़ा ओह् करदे नाच करदे इसी हिरणा नाच आखदे जेहदे बिच ओह् अग्ग बल्ली ओहदे अग्गै मुंगफली बगैरा अपने अग्ग बाल्ली अर्घ दिंदे ते जेहडे़ अपने लागे भैंन भ्रां दोस्त यार जिन्ने बी खड़ोते दे होंदे उनें सारें गी थोह्ड़ी थोह्ड़ी जेहड़ी मुंगफली बगैरा खाने लेई दिंदे अपना दा लोहड़ी दा जेहड़ा घ्यार ऐ उसी सेलीबरेट करदे न दे ओह् जहड़ी इक जेहड़ा कोई बाहरला बंदा दिक्खा दा होंदा ते ओह् बी उसी दिक्खदा भला अज्ज डुगगर दा जेहड़ा उसगी दिक्खी ज्यादा कुछ होंदा जेहड़ा स्हानू बी अच्छा लगदा भला साढ़े कल्चर गी कोई दिक्खन आदा ते अऊं मतलब कि अज्ज तक ना अजे तक में डोगरी पढ़दा नेई हा ना में डोगरी बोलदा हां पर उस टाइम उप्पर केह् होंदा हा बला आसे मतलब डोगरी कोला थोह्ड़ा थोह्ड़ा डरदा हा में डोगरी बोलने कोला थोह्ड़ा डरदा हा पर जिसले में अजतक जिसले डोगरी पढ़ना शुरु कीती ते में गर्व कन्नै डोगरी बोलना होन्ना अगर मेरा सामनै कोई बंदा हिंदी बोल्ला दा होऐ भला में हिंदी च गल्ल करा दा होऐ मेरे कन्नै पर में ओहदे कन्नै डोगरी च गल्ल करा दा होन्नां हां में इक डोगरां दा रोहने आहला हां में इक डोगरा हां में गर्ब करना भला में इक डोगरा हा में हर इक डोगरा घ्यार दे उपर अपने डोगरी ड्रैस पाइयै सेलीबरेट बी करना ते अपने डोगरी गाने जेहडे़ ओह् बी गान्ना होन्ना डोगरी दा हर फंक्शन जेहड़ा में सेलीबरेट करना होन्नां अच्छे तरीके कन्नै हर चीज दे बिच गाना गान्ना होन्नां गाना बी होना ते डोगरी च पढ़ने च बी इतिहास दे बारे च पढ़ना होन्ना जेहड़ी जेहड़ी कितावां न लिखोई दियां उंदे बारे च पढ़ना इनें चीजें दे बारे च रिसर्च बी करना होन्ना थोह्ड़ी बहुत जिन्नी बी होई सकै ते एह् सारियें चीजें गी सिर्फ इक शौक बास्तै पूरी अपनी इसी डोगरी दा इसिहास इक डुगर हा डोगरी असें इक पैशन ऐ भला में अपनी फ्यूचर बिच किश करना चाहन्ना डोगरी उप्पर अपना इक जेहड़ी पकड़ बनाना चाहन्ना ते डोगरी स्हानू इयां बी गर्व ऐ इस आस्तै कि अस डुगगर दे रौहने आहले आं जोगरी साढ़ी जेहड़ी मातर भाशा ऐ जिसी असें बचपन कोला असें सिक्खी दी नेईं ऐ एह् स्हानू जमांधरू गै स्हानू जेहड़ा गाड गिफ्टड जेह्ड़ी चीज थ्होई दी ऐ एह् सिर्फ असें चलदे फिरदे गै सिक्खी दी ऐ इस दे बिच असें ई जो चीज असें अपने मना जेह्ड़ी केई चीज गंढना चाह्चै हुन अस इयां चलदे फिरदे जिन्नी जल्दी होई सकै अस बनाई सकने आं रु गै सानू जेहड़ा ओह् गाड गिफ्टिड जेहड़ी चीज थ्होई दी एह् सिर्फ असें चलदे फिरदे गै सिक्खी दी ऐ इस बिच जो चीज असें अपने मनै च कोई चीज गडना चाहचे कोई कबिता गढना चाहचे ओह् अस इयां जिनी जल्दी होई सके उसी बनाई सकने हां इस करियै जेहडे़ डोगरी जेहड़ी भाशा ऐ एह् हर उस भाशा दी अपनी इक अलग पछान ऐ ते हर इक अलग अपनी इक शैली बनाइयै ते अपनी जितना बी साहित्य ऐ उसी त्यार करी सकने आं डोगरी च इक कवि बनाई सकने आं डोगरी गायक बनी सकने हा डोगरी टीचर ते डोगरी दे कल्चर गी सेलीबरेट करियै आसें और डेगरी जेहड़ी लैंग्वेज ऐ इसी सिर्फ अपनी इंडियां तकर नेईं अपने जेहडे़ बिदेश ना जिन्ने बी पूरे बल्ड बाइड जेहड़ी लैंग्वेज गी पजाने दे प्रयास जेहड़ा ओह्क रने हां में बी चाहन्ना भला जेहडे़ साढ़े डोगरी जेहड़ी ऐ पूरे बल्ड तक पुहंचे जेहडे़ कल्चर दे बारे च न्हाड़े डोगरी दे ओह् सारे लागे जिन्ने बी स्टेट न उनें गी पता लग्गे सारें गी पता लग्गे साढ़े जम्मू कश्मीर दे बिच डोगरी च किन्ने घ्यार न इनें गी लोक जेहडे़ किन्ने गर्व कन्नै मनांदे न बिल्कुल बी इक कदम बी पिच्छे नेईं हटने हर जिन्ने बी डोगरी दे जेहडे़ प्रोगराम होंदे ना उंदे बिच अपना अग्गे जेहड़ा पेड बनादे न पार्टीस्पेट करदे न ते उसी जेहड़ा बड़ा जोरे शोरे कन्ने मानंदे न ते डोगरा होना जेहड़ा गर्व करदे ना ते इस करिये में ब इये आक्खना चाहना कि डोगरी जेहडे़ घ्यार ना असें उसी बडे़ इयां अच्छे तरीके कन्नै सैलीबरेट करने होने हर घ्यार दे बारे च मुक्ख त्यारी पहले गे शुरु करने होने आसे गर्व करने होने कि अस जम्मू कशमीर दे रौहने आहले डोगरे हा इयां नेई सिर्फ डरदे भला नां करने आस्तै करने होने नां करने आस्तै नेई अस अपने दिल कन्ने करने होने भला अज्ज ऐ बी साढ़े ऐ ते उस दिन शुरु च अस इक दो दिन कोला पहले त्यारी उस दी शुरु करने होने चाहे ओह् लोहड़ी दा गै ध्यार होऐ चाहे ओह् और कोई ध्यार होऐ डोगरी दा उसी अस बडे़ जोरे शोरे कन्नै जेहड़ा अस मनाने होन्ने